थोक बाज़ारों के बारे में ये मेरी हां जानकारी है कि थोक बाजारों अपन जैसे थोक का सामान लेते हैं तो वो अपन को अपन सामान लो कि अपन को किराना दुकान खोलना है अब उसमें अपन किराना के दुकान पे कुछ सामान लेने जायेंगे एक अपन को सामान कितने का दस रुपए का पड़ेगा अभी कहीं वो अपन थोक दुकान से अपना दुकान का सामान भरते हैं तो वो दस रुपए की चीज अपन को नौ रुपए में पड़ेगी तो थोक से हमें ये सारे फायदे है और बस हमें किराने सब्जियाँ जैसे हाल पे किराने में तो जो है वो मतलब भाव आगे पीछे होते रहता है एक एक दो दो रुपए का सब्जियों के दम पे बारिश में जब ज़्यादा बूड़ती है ज़्यादा महंगी रहती है सब्जियां इतनी बारिश में कम होती है सब्जियां होती है इस इसके दौरान वहाँ महंगी मिलती है नहीं तो गर्मियों में तो सस्ती सब्जी मिलती है और ओनलाइन खरीदने के बारे में मेरी यहाँ जानकारी रही थी कि ओनलाइन में कहीं भी किसी भी क्षेत्र की हो यानी वो गाँव से शहर से कहीं से भी करती हूँ पर मैं यहाँ जैसे ओनलाइन में मीशो से स्नेप शोपसी से एमेजोन से कही से भी कही पे बैठे रह के खाना ओडर कर सकती हूँ सब्जी भाजी आर्डर कर सकती हूँ घरेलू सामान ओडर कर सकती हूँ कपड़े ओडर कर सकती हूँ आल टोटल मतलब घर का पूरा सामान बारिश हो और जो यहाँ कभी अपने मतलब परेशानी हो जाने में तो अपन ओनलाइन मंगा सकते हैं ओनलाइन खरीदी ये अपना उसके बारे में तो मेरी बहुत अच्छी सोच है अच्छी बातें है क्योंकि ओनलाइन खरीदी से आज मलतब अपना जो देश वो बहुत आगे बढ़ रहा है आज कल हर महिला हर पुरुष घर बैठे सामान मंगवाता है और सामान वो ओनलाइन मंगवाएगा और ओनलाइन ऐसा नहीं कि फर्जी कुछ अपनी सहायता भी अच्छी रहती है काम भी अच्छा होता है ओर सामान भी अच्छे से आता है और इन सब के बारे में मेरी अच्छी बातें यही है कि ओनलाइन खरीदी भी अच्छी है सब्जी हमें थोड़ी भी बुरी बातें भी होती हैं पर बुरी बातें नहीं होगी न वो महंगाई जब सब्जी नहीं होगी तो सामने वाला उस पे कमाने के लिए तो महंगी बेचेगा ही ना और महंगी नहीं करेगा तो कैसे चलेगा इसलिए वहाँ बारिश में पानी की वजह से ही कम सब्जियां होती हैं और थोक बाजारों का तो यही है कि आप थोक सामान लोगे तो कम में पड़ेगा और आप कभी वही सामान दुकान से लोगे तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा अभी जैसे अपन कपड़े की दुकान खोलते हैं तो वो अपन को थोक बाजार से ही लेना पड़ेगा सब थोक बाजार से ऐसा रहता है कि थोक बाजार से अपन को फिफ्टी परसेंट ऑफ मिलेगा हर चीज पर अब किराने का सामान हर दुकान पे आजकल शहर हो या गाँव हर चीज की सहायता मिलती है हमें खाने का सामान घरेलू सामान हर चीज की सहायता होती है हम हर सामान ले सकते हैं यही से हमें इस ओनलाइन खरीदी से भी बहुत सहायता होती है हमारे घर जैसे दुकान पास में नहीं है हमें कम से कम तीस से पैंतीस किलोमीटर बाजार जाना पड़ रहा है हम गाँव से बीलीव करते हैं पर इससे कोई दिक्कत नहीं होगी हम ओनलाइन कहीं भी जमाने में कुछ भी मंगवा सकते हैं